हैलो हलो

हाँ हाँ रखो कर रहे हैं जी है तीस रूपया के है सौ रूपया के है बारह सौ का है पंखा भी है पंखा तो दस रुपया दाम है पन्द्रह रुपया दाम है पन्द्रह रुपया में सीलिंग पंखा का दाम पता है पन्द्रह सौ दो हजार हाँ है और क्या गैस की टंकी है अच्छा

कितना बेसी लाइयेगा ठीक है आइये